हेल' उम बायद' आमफ्राय मा खौरांमोन उम आमफ्राय अ बरथमानथ' क्लास सोलिगासनो आमफाय नांथारगौ बरथमान

ओरैनो खय थारिखसोआव होनदों टुविनटिथ्रिआव एकजामाबोथ' खाथिसैमोन आमफ्राय मा खालामनो दा नोंसोर लांनो गोसोना मा ए बेखौथ' साननो गोनां जाबायना मा लांफैनो हागोन

ओरैनो दुइथा नङाब्ला आराइथासोआव लांफैब्लानो जाबाय

ओं ओं दे जागोन दे बायद' दे होमबा